हमराके सबसे मस्त भाषा लगैछे अच्छा भाषा सबसे मस्त लगैछे तऽ मैथिली मैथिली भाषा इसलिए हमरा अच्छा लगैछे कि घरमे मम्मी पापा भाइ बहन दादा दादी चाचा चाचीके साथ बोलयले मौका मिलैछे सारा अपना अपना बातके निष्कर्ष निकालय छी अपन अपन बा बातके निष्कर्ष निकालय छी आओर बात करैमे मजा आबैछे जैसेकि कहीं जाना छै बाजार घुमय वास्ते अपन अपन मैथिली भाषामे बोलय छी तऽ नीक लागैछे और जैसेकि कोइ इसकुल जाइछेै तऽ कही घुमैले जाइछेै बाजार वाजार तऽ अपन दोस्त भेटए छै तऽ मैथिली भाषा बोलय छै तऽ मजा आबैछे दोस्तसे आओर दोस्त भी बोलय छै तऽ हमहु बोलय छिए तऽ मजा आबैछे जैसेकोइ सामान खरीदना छै के तऽ कौन सा सामान खरीदबे आ ई खरीदबे मजा आबैछे से इंग्लिशसे सबसे हमरा मैथिली भाषा अच्छा आबैछे मैथिली भाषा इस वजहसँ कि हमर दोस्त भी बोलिले छै मैथिली भाषा मम्मी बोलिले छै आओर भाइभी बोलिले छै दादाभी बोलिले छै सब बोल बोलिले छै जही कही हम अपन सरकारी इसकुल जाएछी तऽ गाँवके बगलमे टीचर भी कभी कभी ठेठी मैथिली भाषा बोलय छै तऽ सुनयमे बड़ा अच्छा लगैछेै मस्त लगैछे ओ टीचर भी हम अपन जब टीचरसे मिलय छिए तऽ आमने सामने ओ अपन भाषा बोलय छै हम्मे अपन भाषा सेम सेम भाषा बोलय छै तऽ मजा आबैछेै आओर खासकर ई अच्छा बात छै कि मैथिली भाषामे ठेठी भाषामे कहानी सुनयमे बड़ा मजा आबैछेै जब दादी कहानी सुनाबैत रहिते ठेठी भाषामे जैसे कोइ चिड़ियाके बारेमे पक्षीके बारेमे आओर बुढ़िया बुढ़बाके बारेमे सुनाबैत रहै तऽ मजा आबए सुनयमे बाद हमरा हँसे हम रहै हमर अपन भाइ रहै हमर बड़ा भाइ रहै सब बैठके आ दादी बीचमे रहै हम ने चारु बगलसँ घेरल रहै सुनयमे बहुत मजा अब आबए दादी जब सुनाबए तऽहम ने हँसिये दादी तऽ दादी भी हँसैत रहै सबसे मस्त लागै सबसँ कहानी सुनयमे सबसँ मजा आबैछेै कविता भेले जैसे कोइ कुत्ताके बारेमे जानना छै तऽ गायके बारेमे जानना छै तऽ ठेठी भाषामे तऽ पढ़ए छै मैथिली भाषामे मजा आबैछे सुनय पर जैसे कही गेलिए घुमैले जैसेकि कहीं शहरसे गाँवसे बाहर गेलिए शहरमे भी अपन भाषा बोलय छिए तऽ मजा आबि जाइछेै जब किछु लेना छै मम्मी बोलले मम्मी हमराके ई लेना छै समोसा हँ समोसा लेभि ठीक छै समोसा देइ छियौ तोड़ा मस्त आबैछे आओर जैसेकि कोनो खाना खानाछै तऽ मम्मीसे बोलय छिए ई खाना छै सबसँ अच्छा लागैछेै